आजके जमानामे विज्ञापन कऽ बहुत सा बहुत सारा तरीका हइ जैसे कि तो आरामसँ आजकल तऽ मोबाइलमे भी विज्ञापन आवै पहले तऽ पेपरमे विज्ञापन चलिते रहै लेकिन आजकल मोबाइलोमे विज्ञापन आवऽ हइ लैपटोपोपर विज्ञापन मतलब विज्ञापनके बहुत सारा तरीका तथा रूप हइ जकरामे सबसँ अधिक तऽ आजकल इन्टरनेटेपर विज्ञापन हइ जैसेकि तऽ कोइ भी ऑनलाइनमे जैबू कोइ भी वेबसाइटपर जैबू तऽ वहाँपर साइड साइडमे विज्ञापन आवाहे तोरा पता भी नहि चलतौ तोरा कोइ प्रोडक्ट दिखा भी देल जेतौ तोँ हेते नहि करतै हमहीँ सब तऽ हमर भी एक हमर भी एक ठो वेबसाइट हइ जकरामे हम अपना ने साइड साइडमे गूगल एड्स चलेने रहिए ओकरासँ बहुत अच्छा होवऽ हइ तथा जकर वेबसाइट हइ ओकरो फायदा होवऽ हइ या फिर जकरा जो हमर वेबसाइटपर एतै अगर ओकरा ओ प्रोडक्ट पसन्द एतै ओ लऽ भी सकै हइ ओकरामे बहुत ओकरो फायदा हइ हमरो फायदा हइ विज्ञापन आजके जमानामे हर जगह हइ जैसेकि तो पोस्टर वोस्टर भी देखि सकै हू रोडके बगल बगल पोस्टर वोस्टर लागल रहिते हइ ज्यादातर विज्ञापन ऑनलाइनेके रूपमे होवऽ हइ आजकल वेबसाइटके साइड साइडमे विज्ञापन ही विज्ञापन दैके ओ दुनू तरहसँ अच्छा हइ यूजर ओकरामे यूजर भी यूजरके भी फायदा हइ तथा जकर वेबसाइट हइ ओकरो फायदा हइ जैसेकि हमहीँ लगेलिए तऽ हमरो किछु पैसा मिललै जे देखलै ओकरा अगर प्रोडक्ट पसन्द एलै तऽ ओहो ले लेलए